बोले हमको पेड़ चाहिए उसमें आम का पेड़ चाहिए पच्चीस हाँ और लीची पच्चीस में मालदा आम पाँच कर दीजिए ठीक है हाँ और तीन सौ रुपये प्रति पेड़ पड़ेगा ना अच्छा कलकतिया मालदा अच्छा तो आपके पास कितने भरायटी के पेड़ है जो कि हमें पच्चीस तीस पेड़ लेना है आम का और इसमें कितनी भराइटी आपके पास है यह बताइए अच्छा तो सात ऐसा कीजिए तीन तीन पेड़ सात तिया इक्कीस चार चार पेड़ सब में दे दीजिए ठीक है और अमाउंट बता दीजिए और लीची का पेड़ कैसे है

दो सौ रुपया पर पेड़ तो आप प्लांट लगवाकर दीजिएगा कि सिर्फ़ हम लेकर खुद लगवाएँगे ऐसा होता है ना सिर्फ़ आप वहाँ से अलग तो आप सारा कुछ लगाकर कितना लीजिएगा आप खुद ही लगाइएगा और जो भी खाद है पानी पड़ेगा

अच्छा तो ठीक है तो आप ऐसा कीजिए पच्चीस पेड़ दे दीजिए आम का और पंद्रह लीची का दस कटहल का और चालीस पेड़ दे दीजिए आप अमरूद का और बीस पेड़ निम्बू का यह सब नोट कर लीजिए और इस पेड़ का क्या प्राइस आएगा और जो आदमी पेड़ लगाकर के एक मंथ तक उसे देखरेख करेगा वह प्राइस अलग से बता दीजिए और जो पेड़ सूख गया नहीं लग पाया उसका क्या है आपकी तरफ से उसका प्राइस भी लगेगा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात है तो आपकी दुकान

अच्छा चलिए अच्छी बात है तो गाड़ी भेजेंगे या आप अपने ट्रांसपोर्ट से पहुँचवा दीजिएगा अच्छा तो आप ऐसा कीजिए जितना हम बोले हैं जितना जितना पेड़ यह सब आप गाड़ी पर लोड करवाकर हाँ बिल अलग कर दीजिएगा पेड़ वाला बिल अलग कर दीजिएगा और जो वर्कर रहेंगे उसका बिल आप अलग कर दीजिएगा ठीक है तो आप मेरे घर पर भिजवा दीजिए और हम लगवा लेंगे